सीतामढ़ीके बुद्धि गाँवके एम के कॉलेज से हम पास कयले रही उहाॅं सब्जेक्टके उहाॅं सब विषयके पढ़ाइके सुविधा छै जैसे फिजिक्स कमेस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिस्ट्री इंग्लिश हिन्दी इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स एकाउंट साइकोलॉजी सिविक्स जोग्रफी सब विषयके सुविधा छै वहाँ आओर बादमे हम पढ़े चल गेली इण्टरके बाद हम निकल गेली आगेके पढ़ाइके लेल सीतामढ़ी ग्रेजुएशन पढ़ाइके लेल हम सीतामढ़ी हम गोएनका कॉलेजमे निकल गेली यहाँ ऐली हम यहाँ यहाँ फेर यहाँके सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ली यहाँके अलग सब्जेक्ट ले करके आओर ई सही हम ई सही कऽ पैली इसकुल कैली इसकुल से कॉलेज आओर कॉलेज से ऐसे हम आ गेली अब ग्रेजुएशनमे तऽ हम ग्रेजुएशनके पढ़ाइ हम कर रहल छी ऐसे ही हमरा बिहारमे सही पढ़ाइ लिखाइ ऐसे ही चलै छै इहे यही सब ऐसे ही यही पास कॉलेज ऐसे ही हम पढ़ली फेर अब आ गेली एहिमे सही पढ़ाइ चलै छै